जोंनि बर' समाजाव आइजोफोरनि गिबि खर' लोबजेननाय जायोब्ला माखासे नेमखान्थिफोर फालिनाय दङ बेफोरनि गेजेराव जेब्ला बिब्दि जायो अब्ला बिदि जानाय मानसिखौ स्नि साननि थाखाय न'निफ्राय ओंखारनो होनाय जाया एबा बेखौ दैख'र दै इसिं ओंखाम संग्रा न' बायदिफोराव हाबनो होनाय जाया बेखौ बियो जाय जायगायाव जिरायदों एबा खामफ्लाय बायदिफोराव जिरायदोंबा बियो जोबजासिम बे जायगायावनो जिरायनांगौ एबा बे जिरायग्रा बेसादखौ बोथ्रोद बोथ्रोद नों बबे जायगायाव जिरायनो बे जायगायाव जिरायनांगौ गोबां गोबां जायगायाव बेफोर नेमखान्थिफोरा गुबुन गुबुन फालिनाय जायो जेरै बबेबा बायदियाव बेफोरो नेमखान्थिखौ फालिनायबो जाया नाथाय बबेबा बायदि जायगायाव फालियो गुबैयै बिदि फालिनायखौ जोङो बाथौ दोहोरोमफोरनि गेजेराव नुनो मोनो जेब्ला बिदि जानानै स्नि सान जायो एबा बा सान जायो बेफोरनि उनाव खर'खौ लोबस्रांनानै न'फोरखौ लिरस्रांनानै बिसिनानि बनाय जि माखासेफोरखौ सुस्रां लामस्रां गावखौनो स्रां स्रिं खालामनानै न'खौ स्रां खालामनाय जायो सावस्रिनि साखोन सिखोननि सायाव बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां सांग्रांथि दं मानोना जोङो माखासे नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जों दखानफोरावनो मोननो हायो सावस्रि लायै सावस्रि गोबांनिया गुबुन गुबुन जायो गुबुननिया सानाय सुनायबो जायो नाथाय गुबुननिया सानाय सुनाय जानायखौ जों नुनो मोना थिक बेबायदिनो जोङो स्नि साननि उनाव खर' लोबस्रांनानै स्रां स्रिं खालामनाय जायो जेब्ला बियो गिबि खेब एबा गिबि समनि थाखाय जायो अब्ला जोङो बेयाव स्नि साननि उनाव बे मानसिखौ थुखैस्रां लोबस्रां मानसिफोरखौ गामिनि मानसिफोरखौ साफा सानै लेंनानै जाहोनाय जायो बेयाव हाबा फिसा खुंनायबो जों बुंनो हायो मानोना बेबो हाबा फिसाजोंनो समानै जाहोनाय जायो बियो गोदो गोदायनि सोलिनाय नेमखान्थिआनो बुंजायो आथिखालावबो जों बेखौ गोबां जायगायाव फालिनायखौ नुनो मोनो गुबैयै बाथौ धोरोमाव जों बेफोरखौ बांसिनै फालिनायखौ नुनो मोनो